आं दाखालि थाव नारेंखल बायनानै लाबोदोंमोनहाय सिगाङाव मोजां मोजां हरबाय बियो दाखालि हरनाया गेसावसो हरबाय आंनो आंहा गोसोखौ बिराद दुखु मोनदोंहाय फुनबाय खानायासो लाद्रा लाद्रा जाजोब्बाय मोजांखौनो मोनाखै आङो दा हरगासेयाव आं दखानदारिखौ माब्लाबा रायहैफिनसिगोनहाय गोग्गोमनो फैसाल' लस जाबाय आंहा गाज्रि मोनबा मोनथों बे हारसा हौवाखौ रायहैगोन आङो उन सिगां मानो बिदि हरनांगौ नोंलाय थावखौलाय मोजांखौ मोजां हरनांगौ बिस्सास खालामनानै दखानदारिफ्राबो ओरैनो दखान नङा होननानै आं बुंहैगोनहाय दखाना मोजां सोलिबासो सोलियो मोजां नङाबा दानि बोथोराव बुख्रुब सुख्रुब खालाम जायोहाय दखानदारिफ्राबो सैथो गैया दानि मानसिफ्रा रागा जोंबाथाय जोंबाय बबेयाव दखान बबेयाव मा खाथिर खालामलाहाय हिनजावफोरबाबो हिनजावफ्राबो गोहो दंना मागोना आथोब नाम मोनदोंहाय गेसाव गोफोन हरबाय थायोबा बिदिनो खालामगोन जोङो हिनजाव माहारियाबो थावखौ सोलाय हैफिनगोन आङो गोग्गोम रायबोफिनगोन आं गाज्रि मोनोना मा मोनो आं रायहैबावगोन र'